नहीं हमने बहुत तरीके से रनिंग किया है जैसे है कि रनिंग में बहुत सारे वर्कआउट होते हैं एक्सरसाइज़ होते हैं जो रनिंग के करने के पहले हम लोग को करना पड़ता है जैसे रनिंग से वॉर्मअप करना पड़ता है रनिंग से पहले बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जो इस्टेप बाय इस्टेप करने रहते हैं ये एक्सरसाइज इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से मतलब हम लोग तो सीखते हैं अभी रनिंग करना तो हम लोग को लगातार रनिंग करने में बहुत ज़्यादा पेन होती है कभी कभी मतलब हम लोग का हाथ दर्द करने लगता है पैर दर्द करने लगता है रीढ़ की हड्डी जो अंदर की दर्द करने लगती है तो और जो वर्कआउट होते हैं वो किस मतलब हाथ दर्द ना करें उसके लिए एक वर्कआउट होता है और पैर पैर दर्द ना करें उसके लिए वर्कआउट होता है तो इस तरीके से जो हम लोग जब रनिंग से पहले वो वर्कआउट कर लेते हैं तो ऐसे दरद कम होता है और अगर वर्कआउट मतलब रनिंग करने के बाद भी अगर दर्द दे रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे जैसे वर्कआउट होते हैं जिसको करने से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलती है और आराम है लेकिन दौड़ने से तो हम जो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है तो उससे जो हमारे अंदर का जो फ़ैट होता है वो पूरा निकल जाता है जिससे हमारा बॉडी जो है स्वस्थ रहता है मतलब मेरा शरीर जो है बड़ा स्वस्थ रहता है हमें बीमारियों से लड़ने में भी जो है सही रहता है हम लोग मोटे नहीं होते हैं जो भी हम लोग को गंदगी रहती है वो पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से जो है बाहर निकल जाती है तो इसलिए रनिंग करना और वर्कआउट करना शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक बहुत सारे ऐसे वर्कआउट हैं जिसको सीख लिया जाए और किया जाए तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तो ये कुछ ऐसे मतलब कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे वर्कआउट है जो डेली रूटीन में रनिंग से पहले और रनिंग से पहले मतलब रनिंग से पहले और रनिंग के बाद जो किया जाता है जिससे हमारे मतलब जो भी जो भी हमारे बॉडी का हिस्सा दर्द कर रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है